ईअं त भारत में घुमण जूं घणेई स्थल आहिनि एतिहासिक किला आहिनि हुननि मां ही आहिनि किला दिल्ली जो लाल किलो गेट वे ऑफ़ इंडिआ हैदराबाद जो चार मिनार मुंबई जो ताजमहल मरीन ड्राइव जयपुर जो गुलाबी महल जूनागढ़ जी गिरनार अहमदाबाद जो रिवर फ़्रंट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मूर्ति जेका विश्व में सभिनी खां वॾे में वॾी मूर्ति आहे बेट द्वारका मां जेका नदी आहे उनमां कृष्ण भॻवान जी नगरी तमामु वॾो महल पाणीअ मां निकितो आहे गिरनार जो रोप वे कछ जो रण उत्सव उनमें काइट जो उत्सव थींदो आहे उनमें किथां जा किथां किथां खां माण्हू ईंदा आहिनि घुमणु मेलो लॻंदो आहे वॾो उते शाम जे टाइम ते जॾहिं चंडु हेठि लवंदो आहे तॾहिं ईअं लॻंदो आहे त ज़मीन ते कंहिं सफ़ेद अच्छी चादर कंहिं विछाए छॾी आहे हू नज़ारो ॾाढो तमामु सुठो हूंदो आहे उनखे ॾिसी करे माण्हू ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं बड़ौदा में राणी जो आव उपर कोट ऐं वनथली में वामन भॻवान जो मंदरु सॼे भारत में किथे बि अहिड़ो मंदरु कोन्हे ऐं अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सभिनी खां वॾी मूर्ती आहे ऐं नरेन्द्र भाई मोदी स्टेडिअम आहे सभिनी खां वॾा ॿ स्टेडिअम आहिनि हुते जॾहिं बरसाति जो मौसमु हूंदो आहे त जेको हिकिड़ो स्टेडिअम आहे उनखे पूरो ढके छॾींदा आहिनि ऐं ॿियो जेको आहे उहो ओपन आहे ऐं ईअं ई पंहिंजे भारत देश में एतिहासिक जॻहियूं आहिनि घुमण जूं भारत देश में किथां किथां जा ॿाहिरां खां माण्हू बि ईंदा आहिनि घुमणु ईअं करे पंहिंजो भारत देश घुमण जे जो ॾाढो सुठो आहे जय झूलेलाल